तव्हांखे ट्रेविलिंग पसंदि आहे मूंखे ट्रेविलिंग ॾाढी पसंदि आहे अलॻि अलॻि शहिरनि में घुमण जो ॾाढो शौक़ु आहे जीअं पहाड़नि जी अलॻि ई ख़ूबसूरती आहे अहिड़ा गुरुद्वारा मंदर देश जे कोने कोने में आहिनि मूंखे सभिनी जॻहि वञण जो ॾाढो शौक़ु आहे हाणे ई मां थोरी ॾींहं पहिरियों शिरडी वई हुअमि ऐॾो सुकून मिलंदो आहे शिरडीअ में वञी करे अलॻि अलॻि हिकु त रेल में वञण जो अलॻि ई मज़ो आहे हुते माण्हूं अलॻि अलॻि तरहि जा माण्हूं मिलंदा आहिनि उन्हनि सां वेही ॻाल्हाइणु खाइणु सभिनी जी पसंदि जानकारी करणु वरी मां बैंगलोर वई हुअमि बैंगलोर जो त मौसम ई ऐॾो सुठो आहे उते त न सर्दी आहे न गर्मी आहे उन जी ख़ूबसूरती अलॻि ई आहे पिछ्ले साल मां मसूरी बि वई हुअमि मसूरी त पहाड़नि जी रानी कहिलाई वेंदी आहे हुते जो मौसम ऐॾो सुठो ऐं ऐॾी शि जॻहियूं आहिनि उते ॾिसण जूं मसूरी वाकेई में ई ॾाढी ख़ूबसूरती आहे मसूरीअ में ऐं मूंखे अलॻि अलॻि जॻहि वञण जो ॾाढो ई शौक़ु आहे हाणे मूंखे नयो नयो अयोध्या वञण जो शौक़ु चढ़ियो आहे हाणे राम राम जी जो मंदरु उते बणिजो आहे हाणे मूंखे लॻे थो बसि होॾे अयोध्या हली वञा भजी करे ऐं मूंखे उज्जैन वञण जो बि ॾाढो शौक़ु आहे हाणे मां अॻिते इहे ॿ शयूं ज़रूरु ॾिसणु वेंदमि अयोध्या ऐं उज्जैन में बाबा भोलेनाथ जो मंदरु आहे त मूंखे इहे सभु ॾाढियूं शयूं वणंदियूं आहिनि यात्रा करण जा अलॻि अलॻि ऐक्सपीरियंस थींदा आहिनि सफ़र में माण्हू कई तरह जा माण्हू मिलंदा आहिनि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे घुमण जो खाइण जो हर जॻहि जी अलॻि अलॻि खाइण जा शौक़ु आहिनि ह सभिनी जॻहि जे खाइण जो अलॻि अलॻि ख़ूबसूरती आहे किथे सुंदर दृश्य आहिनि किथे असां यात्रा जे माध्यम सां ॿियनि अलॻि अलॻि माण्हुनि सां मिलंदा आहियूं उन्हनि सां ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं उन्हनि कई वार त असां नम्बर बि वठी ईंदा आहियूं उन्हनि सां पोइ बि ॻाल्हाईंदा आहियूं जानकारी मिलंदी आहे कोई कोई कमु करंदो आहे कोई कुझु त नॉलेज बि वधंदी आहे असांजी यात्रा जो मतलबु हूंदो आहे के असां खे नई नई चुनोतीअ जो सामिनो करणु नऐ नऐ अनुभव खे सवीकार करणु आसंजी सीमाउनि खे पार करणु हिकु अनजाने स्थान ते पहुची असां उते भाषा रस्म संस्कृति सभिनी जो बारे में जानकारी मिलंदी आहे ऐं नया दोस्त बणिजंदा आहिनि ऐं जहिड़ा ज़िंदगीअ में ॾाढियूं शिक्षायूं बि ॾेई वेंदा आहिनि दोस्त बणाइणु मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि यात्रा जो मतलबु हूंदो आहे स्वतंत्रता ऐं आत्मनिर्भरता जो अनुभव करणु जॾहिं असां मिलंदा आहियूं हुननि सभिनी सां त मूंखे त ॾाढो ई वणंदो आहे